हमरसभक इलाकामे दिक्क्त तऽ अछि ई परिवहन लऽ कऽ कियाकि एतय जे छै से भीड़ भाड़क स्थिति बहुत बेसी रहै छै किया हमरासभक बीचमे एकेटा चीज बहुत बेसी चलैया जेकि बस अछि ट्रैन चलितो अछि मुदा ओ किछु दूर पर अछि जाहि कारण हमसभ ओतऽ पहुँचऽ मे असमर्थ छी केओ पहुँच पबैत छथि के ओ नहि पहुँच पबैत छथि भोरे निकलऽ परैया कखनहुँ ई नहि अछि जे जाउ पाँच टा चारि टा भेट रहल अहि कखनहुँ चलि जाउ आबि जाउ सेसभ नहि अछि लेकिन दूर पर अछि तऽ नहि जा पबै छी ओना बसक जे छै से तुरंत भेटैके संभावना रहै छै लेकिन बहुत बेसी भीड़ भाड़ दुआरे हमसभ किछु दिक्कतक सामना सेहो करै छी ओहिमे किछु हमरासभक समस्या सेहो अबैया ताहि मे हम सुधार करबाबऽ ई चाहब की बसमे सीटके समस्या रहय छै तऽ सीट बेसी भेटबाक चाही दोसर बात सदखिन जे भीड़ भाड़ रहैत अछि से ओहिसँ कम भऽ जायत सीट अगर भेटै छै नीकसँ तऽ लोक एक नहि दोसर गाड़ी सेहो पकड़ि पैता तेसर गाड़ी सेहो पकड़ता जाहि मे सीट रहतै आ ई सभसँ बेसी अखनक देखल जा रहल अछि समस्या की भाड़ा बढ़ल जा रहल अछि ई सभसँ पैघ दिक्कत इएह अछि की एतुका भाड़ा बढ़ि रहल अछि जेना दरभङ्गासँ लऽ कऽ एतय तकमे अहाँके एक सए रुपैआ खर्चा भऽ जाइत अछि आ अहाँ दोसर चीज तऽ छयौ नहि की अहाँ ओहिसँ एबै से अहिमे सभसे बेसी हमसभ समस्याग्रस्त होइत छी की सीट नहि भेटैत अछि दोसर भाड़ा बेसी लगैत अछि तेसर कतौ बस अहाँके रोकत नहि अहाँ कोनो एमर्जेन्सी मे छी कोनो अहाँके अपरिहार्य कारण किछु भऽ गेल लेकिन तेकर बादो अहाँ ओतय नहि रुकि सकैत छी ताहि दुआरे दस मिनटक या बीस मिनट परकऽ एक बेर बससभके रुकबाक चाही से एतय नहि छै